साम्बा दा मौसम बड़ा शैल होंदा गर्मियें च गर्मियें च इत्थै बड़ी गर्मी होंदी बाह्र निकलन नि होंदा मूंह लत्तां बाह्मां सब काले होई जन्दे बरखा बरखा दा मौसम बी शैल होंदा सर्दियां सारे मौसमें दा अपना अपना मजा होंदा सारे मौसम बंदा अपने अपने तरीके कन्नै आनंद लैंदा सारे मौसमें दा ते साम्बा डिस्ट्रिक दा मौसम इस टाइम बड़ा गर्मी आह्ला ऐ इस टाइम ते पिछली बारी ठंडां बी मतियां पेइयां ही इस बारी गर्मियां बी शायद मतियां पौह्ग लू ते एह्दे कन्नै सानू बाह्र जाने च बी मुश्कल होंदी क्योंकि धुप्प जिल्लै बजदी ओह्दे कन्नै बंदा बमार होंदा ते इत्थै इस साल ते कोई चेंज नि ऐ बल्कि गर्मी गै ऐ ज्यादा ते लोक मतलब ज्यादा सफर होंदे गर्मी दी बजह कन्नै ना बाह्र निकल पांदे ना अंदर रौंह्दे ते एसियें दे उप्पर डिपेंड रौंह्दे जेह्दे कन्नै ए सी दी हवा कन्नै अस बमार होन्ने होन्ने मता ते ओह्दे कन्नै अस ज्यादा बमार होन्ने होन्ने ओह् साढ़ी हैल्थ च ओह् साढ़ी सेह्त च मतियां बमारियां लांदा ए सी